धर्मक बारेमे हमसब इस्कूलेसँ पढ़ायल जाइत अछि आओर इस्कूलके बाद घरमे हमर मम्मी पापा ई बारेमे सिखाएल अछि कि लोक केना पूजा पाठ करै छै केना की करै छै आओर इस्कूलोमे सर मैडम बताबैत अछि कि घरमे पढ़ैके अलावा कनि मनि पूजो पाठ करना चाही आओर हम अपन इस्कूल टाइम से ही धर्मकेँ बारेमे कनि मनि पढ़ैत रहलहुँ आओर जहन घर आबैत रहौं मम्मी पापा भी सिखाबैत रहै कि कनि मनि धर्मकेँ भी बारेमे भी जाननाइ जरुरी होइ छै आओर जीवनमे समाजक प्रति हम इएह छी समाजसँ गाँवघरकेँ लोकसँ इएह सिखलहुँ अछि कि घरमे सबसँ मिलजुलि कऽ आओर एक बेटीकेँ जे फर्ज होइ छै लोक ओ निभावै छै आओर ककरोसँ लड़ाइ झगड़ा या फिर किछु भी नहि करना चाही अपना ठीकसँ रहना चाही आओर जे एक लड़कीके कर्तव्य होइ छै ओ निभाना चाही और समाजकेँ प्रति हमर बहुत नीक एथी अछि आओर समाज जे छै से हमरा सभके बहुत नीक चीज सिखबैत अछि आओर धर्मकेँ बाते अलग छै हिन्दु धर्म होइ छै बहुत तरहकेँ धर्म होइ छै हमसब हिन्दु धर्मकेँ मानै छी हिन्दु धर्मकेँ अन्तर्गत बहुत तरहकेँ पूजा पाठ बहुत तरहकेँ बहुत किछु होइ छै और हमर इस्कूलसँ ही हमर धर्मकेँ हिस्सा रहल अछि आओर हम बहुत तरहकें धर्मकेँ चीज सब पढ़ल अछि बहुत तरहकेँ बात अछि